जौगानाय बिथिङाव जोंनि उदालगुरियावथ' एसे मोजांनो जौगाबाय आगोलाव जाबायदि गाज्रिमोनना स्कुलाव थांनाय लामाफोराव लामाफोरा गाज्रिमोन दा खिन्थु एसे मोजां जाबाय जोंनि बे जों उदालगुरि जोंनि बाय मोजाङानो जाबाय आवगायबा लामाफोरा थांनो खस्थ' जायोमोन स्कुलाव थांनाय समाव गोदो गोदायनि गोदो गोदाय माने गोदो उन्दै सिगांनि दिनावमोन आरो बे सिगांनि एसे सिगांबो नङामोन गेजेर लामाफोरा बायनाय जाबायदि खस्थ' जायोमोन दैफ्रा नाथाय दा जौगानाय बिथिङाव एसे जौगाबाय लामा दलांफोराबो जाजोबनो हमबाय आरो इस्कुलफोराबो जानो हमबाय स्कुल कलेज गासिबो मोजां जानो हमबाय दा जानानै जोंनि गथ' गथायफोराव बेसिम मोजां लामाथिं थांनाय फैनो मोजानो हमबाय जौगानाय लामायाव एसे जौगानाय मोनदों आवगायाव जिबायदि जेंना मोगा मोगि सलिनांदोंमोन नाथाय दा गैलिया गैला माने एसे लाम मोजाङाव फैबाय आरो मोजाङाव फैनानै जोंनि माने हान्थिनाय लामायावबो मोजां जाना थांबाय लामाफोराव गारि मटर बे बेबायदि बायदि बायलाफोरावबो साबसिन जाबाय रांखान्थि बिथिङावबो गाव गावनो थांनानै खामायनो रां खामायनो हाबाय माबा मोनसे खालामनाबाबो गारि मटर सुबिदा गाखोना थांनानै सोरबाफोर बे बेफारफोर खालामबाबो थाबाय आवगोलावबा गैयामोन थाबायना थांनो गोनां जायोमोन दा गारिफ्राव जाबाय गारि मटर गाखोनाय थांनानै खामायनो हाबाय रां एसेबाबो माबा मोनसे बुस्थु फान्नाबाबो खामायनो हानाय बेबायदि सुबिदाया फैबाय जोंनि बे उदालगुरियाव उदालगुरियाव फैबाय आरो फैबाय माने फैफ्रामबायानो फैबाय बा समाजनि बिथिङावबो समाज सिबिबाबो मोजां लामा दिन्थि जौगाबोबाय थादों गोदोनिसाय एसेबाबो मोजां जाबोदों आरो आवगायसो मोजां लामाथिं फैबाय थादों समाजारि खान्थियावबो आरो आबहावाफोरावबो मोजां जाना फैबाय जेरै दोंनि खाथि खाला मैला दाखोरफोरखौ जोंनो साफ्फा खालामनो रोंबायना बेबायदि जोंनि आबहावाया एसे मोजां लामाथिं फैबाय बे फैनानै जोङो बेहा आरो मोजाङै माबा जाबाय राजखान्थियारि बिथिङावबो राजखान्थियावबो जोंहा मोजाङै गोदोनि बायदि नंला एसे मोजां लामाथिं मोजां फैबाय गासै बिथिङावबो एसे साबसिनाव फैहांबाय आरो बे दैनि दैफोरावबो जोंहा दा नख'र नख'र फैबाय एवबाय जल जिबन बेबसथा गामियाव दै माबा गायसंनानै नख'र दै हरनाय बेफोर बेबस्थाबो जाबाय जोंहानियाव आइरनफोर गोनां दंमोन बेफोरखौ जों दा बाय खमायनो हाबाय जोंहा दै फैबायना नख'र नख'र फैनानै जोङो माबानो हाया जा मोजां बायदि फैबाय आरो आइरनखौ जेङो फिलटार खालामना लानो गोनाङा एसे फैबाय नाथाय दाबो दङ खायसे खायसेआव गोजान गोजान जिथु गामि बिथोराव बेफोर बिथिंबो दङ नाथाय दा खामानि मावगासिनो दङ जागोनदां साबसिनाहालागै जानो हागौ जानानै जों मोजां लामथिं फैगोन खेबसेयावनो जाजोबाथ' बेखायनो जों लासै लासै मावनानै जोंनि बि दै दैनि बेब'स्थाफोरबो स्कुल माबाफोरावबो जानो हमबाय आरो देहा फाहासालिफ्राबो मोजां मोजां जाबोनो हमबाय हस्पिटालफोराबो दा जौगानाय लामाथिं फैबाय फैनानै मोजां गिदिर गिदिर लुनानै मोजां आबहावाथाय डक्टर डक्टरफोरनि बेबायदि जानायनो हानाय हुबिदा फैबाय गारि मटर लांनाय लामा फैबाय आवगायबा जायामोन बेराद गोबां खस्थ' सोलिनाङोमोन दा गोबां जौगानाय लामाथिं फैबाय लामाथिं फैबाय बेखौनो आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो मोजां मोननानै माबादों जिहेथु बेबायदि आरो इयुनावबो जों साबसिन जायो साबसिन जानानै मोजाङै मोजां आवगायलांनो हायो बेखौ आं मोजां सानगासिनो दङ आरो आंनि गोसोआवबो बे लामा दालांफोरा मोजां जाजोबनानै जेबो उसुबिदा जाया बहाबा बेमारि लांनो गोनांबा खस्थ' जाया बेखौदि आं हास्थायनो नाजायो आवगायनिसाय साबसिन फैनायखाय गोसोआव गोजोनाय गोजोन्नाय मोजां मोन्दों मोजां मोनो माने जेनबा सासे बेमार लांनो गोनांबा आवगाय मोनामोन एसे गोबां खस्थ' बुगिना थानांगौमोन दानिया नाथाय बुंबानो थाङो जौगानाय खान्थियाव जोंहा दा माबाफोर बबेबा हसपितालफ्रावबो जोंहा गाारि दंखायो फैबानो फन मोनसे मारिबानो फैयो बेबायदिनो गोबां जौगानाय लामाथिजो फैदों आरो स्कुल कलेजफोरावबो जोंहा मोजां मोजां जानो हमबाय आरो गिदिर गिदिर जोंहा दा जोंनि बे उदालगुरि हस्पिटालफोर फैनो हमबाय फैनो माबा खालामनानै जोंहा जोंनि देहानि बेमार आजारफोर नायनो हानाय थांनायनि सुबिदा फैबाय लामा दालांफोरा मोजां जानो हमबाय आरो बिनिफ्राय उनावहाय साबसिन जाबावगोन बेखौनो आङो लुबै लुबैबावदों आरो लुबैनानै आरो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय आरो